اگرچہ میں بذات خود سفر نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو ایسے تجربات کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں لوگ سفر کرتے ہوئے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کا سامنا کرتے ہیں جب کوئی شخص ایسی جگہ کا سفر کرتا ہے جہاں کی زبان اور ثقافت بالکل مختلف ہو تو یہ تجربہ نہ صرف دلچسپ بلکہ چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے بات چیت اور موافقت کے لیے مختلف طریقے اور حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک زبان کے بنیادی الفاظ سیکھنا سفر سے پہلے بہت سے لوگ اس ملک یا علاقے کی زبان کے چند بنیادی الفاظ اور جملے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سلام شکریہ معاف کیجیے اور دیگر روزمرہ کے الفاظ شامل ہوتے ہیں یہ الفاظ سفر کے دوران مقامی لوگوں سے بات چیت کو آسان بناتے ہیں اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ ان کی زبان اور ثقافت کی قدر کرتے ہیں نمبر دو اشاروں کی زبان کئی بار جب الفاظ ناکافی ثابت ہوتے ہیں تو اشاروں کی زبان ایک اہم ذریعہ بن جاتی ہے ہاتھوں کے اشارے چہرے کا تاثرات اور جسمانی حرکات کے ذریعے لوگ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے اشارے زیادہ تر دنیا کے تمام حصوں میں سمجھے جاتے ہیں اور یہ بین الثقافتی بات چیت کا ایک مؤثر طریقہ ہوتا ہے نمبر تین ٹکنالوجی کا استعمال آج کل کے دور میں ٹکنالوجی بھی ایک بڑا سہارا ہے ٹرانسلیشن ایپس اور ڈکشنری ایپس کا استعمال کر کے لوگ فوری طور پر ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں یہ ایپس بات چیت کو زیادہ آسان اور تیز بنا دیتی ہے خاص طور پر جب آپ کو فوری جواب کی ضرورت ہو نمبر چار مقامی گائڈس کی مدد کچھ مدد مسافر مقامی گائڈس یا مترجمین کی خدمات حاصل کرتے ہیں جو نہ صرف زبان بلکہ مقامی ثقافت اور رسوم و رواج کے بارے میں بھی مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں یہ گائڈس مقامی لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں نمبر پانچ ثقافتی سمجھ بوجھ ثقافت کے لحاظ سے موافقت کا مطلب ہے کہ آپ مقامی ثقافتی روایات اور اقدار کو سمجھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر کسی علاقے میں اگر مخصوص لباس پہننے یا کسی مخصوص طریقے سے سلام کرنے کی روایت ہو تو آپ کا اس احترام کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اس طرح مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں نمبر چھ صبر اور لچک نئی جگہ پر سفر کے دوران صبر اور لچک بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو کبھی کبھار غیرمتوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ زبان کے رکاوٹ یا مختلف ثقافتی رسم و رواج ایسی صورت حال میں صبر سے کام لیتے ہوئے حالات کے مطابق لچک دکھانا ضروری ہے نمبر سات مقامی لوگوں سے سیکھنا کئی لوگ سفر کے دوران مقامی لوگوں سے براہ راست سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں مقامی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ان کے ساتھ کھانے پینے کے انداز کو اپنانا اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنا شامل ہے اسی طرح آپ نہ صرف زبان بلکہ ثقافت کے بارے میں بھی گہرائی سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اب نتیجہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے جب آپ کسی ایسی جگہ کا سفر کرتے ہیں جہاں کی زبان اور ثقافت بالکل مختلف ہو تو ایک زبردست متوقع ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے مختلف رنگوں کو دیکھ سکیں اور نئی چیزوں کو سیکھ سکیں زبان کے رکاوٹ اور ثقافت فرق کے باوجود موافقت اور بات چیت کے ذریعے آپ نئے تجربات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سفر کو مزید یادگار بنا سکتے ہیں بناتے بھی ہیں